गोंयान बऱ्या प्रमाणान कल्चरल आनी सोशल इवँट्स जाता तितून गोंयांतल्या अनेक देवळांच्यो जात्रा आसता जशी कामाक्षी देवीची जात्रा शांतादुर्गा देवीची जात्रा जांबावलीच्या दामबाबाची जात्रा म्हापशाच्या बोडगेश्वर देवाची जात्रा महालक्ष्मीची जात्रा फातर्प्याची जात्रा तशेंच वास्कोन सप्ताक जाता जो वास्कोच्या दामबाबाचो सात दिसाचो सप्ताक आसता तशेंच गोंयान चिकल कालो जाता पोतेकार फेस्टीवल जाता शिगमो जाता तशेंच अनेक देवळांच्यो पालख्यो आसता गोंयान साळान गड्यांची जात्रा जाता शिवलेचो जागोर जाता तशेंच खंयच्याय धार्मीक वेळार दिंडी ही प्रत्येक देवळांनी काडली वयता तशेंच कार्निवल परेड आसता मुस्लिमांच्या ईद ईद ईदाक ईद फेस्टिवल आसता तशेंच गोंयान वेगवेगळ्या जाग्यार संगीत नाटकां जाता दशावतारी नाटकां जाता काणकोणांत खेळ मांडलो वयता तशेंच ओल्ड गोवान सेंट झेवियर फीस्ट जाता किरिस्ती भावांचो सांजाव जाता गोंयान गणेश चतुर्थी ही सुद्दां मोठ्या प्रमाणान मनयली वयता गोवान कॅश्युनट आनी कोकोनट फेस्टिवल बीन जाता तशेंच गोंयान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जाता